आं स्कुल नि टेक्सट बुक खौ अनलाइन आव बायदोंमोन ओमफ्राय बे आदैनि फिसाजोआ आंनि टेक्सट बुक खौ फोजा फोजोबजोबदोंमोन फरायनानै आरो आं बेनो गिफ्ट होदोंमोन ओमफ्राय बे बे फरायजोबदोंमोन नालाय बेहाय स्पेलिं फोरानो भुल दंलाजोबोमोन स्कुल नियाव ओमफ्रायनो बिनि थाखायनो बे एसे गाज्रि मोन्दों आरो बबेबा बबेबा भुल जानाय स्पेलिं मिस्टेक जानायखौ मानो स्कुल निखौ बिदि मिस्टेक खालामनांगौ होननानै